हाँ जी मैडम मेरा नाम डिंपल है मैं ऐसे पूछ रही थी आप लोगों के सलून में हाइड्रा फेशियल और थ्रेडिंग हो जाती है क्या अच्छा तो क्या चार्ज लगता है आपके पैसे कितने लेते हैं आप लोग हाइड्रा फेशियल और थ्रेडिंग के पाँच हज़ार रुपए लेते हैं आप लोग तो इसमें कुछ कम नहीं करेंगे आप

अच्छा बीस परसेंट तक का आप मुझे छूट दो दे देंगे मतलब है न अच्छा और कितना समय लग जाता है मतलब ये फेशियल कराने अगर मैं बैठूँगी तो मुझे कितना समय लग जाएगा लगभग क्योंकि मैं न बहुत दूर से बहुत दूर से आती हूँ तो वो आने का समय भी लग जाता है फिर जाने का भी फिर मुझे घर भी देखना होता है तो मैं क्या बहुत कम टाइम लेकर के आ पाऊँगी यहाँ पे पाँच से छः घंटे लगेंगे मतलब जल्द थोड़ा जल्दी करवा देना मेरा ऐसा नहीं हो सकता अच्छा और जो सामान वगैरह आप इस्तेमाल करेंगे वो सारा सही है न मतलब कोई ऐसा तो नहीं है एक्सपायरी वगैरह भी यूज़ कर देते हैं अच्छा मैं ऐसे कह रही थी ये जो पाँच छः घंटे का जो समय आपने मेर को बताया है इसमें थोड़ा देख लेना थोड़ा मेरा जल्दी हो जाए क्योंकि क्या है मेर को घर बार छोड़ के आना पड़ेगा फिर मैंने बताया न आपको मैं बहुत दूर से आती हूँ तो मैं थ्रेडिंग जो है वो तो जल्दी कर देंगे न आप नहीं नहीं कराउंगी तो मैं कल आज तो मैं ऐसे ही आस पास से गुज़र रही थी तो मैंने कहा चलो मैं पूछते हुए चलती हूँ मुझे किसी ने बताया था आपके यहाँ पार्लर के बारे मैं नहीं नहीं नहीं आज तो नहीं हो पाएगा देखो शाम तो अभी हो गई है न और फिर मैं आज नहीं करा सकती हूँ ये काम क्योंकि मेर को और भी बहुत काम है तो मैं कल ही समय निकाल के आ पाऊँगी अच्छा जैसे मैं आज कराउंगी तो पैसे कम कर दोंगे क्या देख लो थोड़ा कम हो जाए तो क्योंकि अभी क्या राखी वगैरह भी निकली है न तो फिर मुझे किसी ने कहा था आपके यहाँ के बारे में कि यहाँ पे ऑफर वगैरह चलता रहता है तो सही रेट में अच्छा काम करते हो आप पैसे कम कर देते हो अच्छा तो वो बीस परसेंट की छूट और एक थ्रेडिंग के पैसे नहीं देंगे मतलब हम आपको ऐसा अच्छा और मेरी जो त्वचा है न ये बहुत नाज़ुक है ठीक है ठीक है मैं कल दोपहर में आती हूँ फिर